आ हम बनगाँवसँ बाजै छी आओर हमरा जे छै सिंघेश्वर स्थान जएबाक छै एहि लिए जे छै हम एक ओला कैब चाहै छियै आओर हमरा साथ साथ किछु बाहरी लोक भी छथिन जे बाबा सिंघेश्वरके दर्शन करै लए जेथिन तऽ हम बनगाँवसँ जेबै एहि लिये देखियौ कि जे हमर जे कैब अहाँ भेजब ओ ऑटोमे साफ होना चाही ओकर तऽ पहिल छै बात दोसर ड्राइवर भी ठीक होना चाही जिनकासँ बात कयल जाए सकए हुनकर व्यवहार बढ़िऑं हुए आए दिन किछु ने किछु अपना सब न्यूज़मे देखैत रहै छियै समाचार सबमे जे नीक नहि लागै छै गलत व्यवहार कए जाइ छै तऽ ओहन तरहके व्यवहारके नहि हुए आओर ओ दारू तारु पियै वाला भी नहि हुये सिगरेट पियै वाला नहि हुए ड्राइवर आओर दू तीन घंटाके टाइम हम ओकरा साथ साथ रहब तऽ एहिमे हुनकर सही व्यवहार हमरा लिये बहुत जरुरी छै आओर ई रस्ता बेसी नीक नहि छै तै दुआरे ड्राइवरकेँ इहो देखैके जे ओ ढंगसँ गाड़ी चलाबए हमरा साथ जे छथिन ओ कनी बुढ बुजुर्ग छथिन तऽ हुनका दिक्कत नहि होइ तऽ ई बातके खयाल राखल जाय कते देरमे हमरा ओतऽ पहुँचाए देताह आओर ओकर बाद ओ रिटर्निंग ठीकसँ लए कऽ एताह कियाकि रातिकेँ नओ के लगभग बाजि जेतै ई रातिमे हम हुनका साथ साथ सही ढंगसँ अपन घर तक पहुँच जाइ ई हमर कनीटा परेशानीके बात छै तऽ एहिसँ हम चाहै छियै जे हमरा ई ओलासँ जे ऑटो आबै तऽ ओकर ड्राइवर नीक होइ गाड़ी साफ सुथरा हुए आर हमरा सही ढंगसँ ओतय पहुंचाए दिए हमर जगह पर आ फेर ओहिठमासँ बाबाके दर्शन कए कऽ हम अपन जिन जिनके साथ जाय रहल छी ओतयसँ वापस आबि जाय तऽ अहाँ एतेक खयाल राखब कि ससमय हमरा गाड़ी भेज दिअ आओर गाड़ी कनी ड्राइवरके सतर्क कए देबै जे भी ओकर पैसा बनतै मीटरके जे रीडिंग एतै ओ हम दए देबै ओकरामे कोनो दिक्कत नहि छै तऽ एहिसँ ई समय तक हमरा ओतऽ पहुँचैके